ہاں میں اپنے باغیچے و اپنے گھر کی پچھواڑے میں پرندوں کے لیے پانی رکھتی ہوں و اناج کے دانے رکھتی ہوں جیسے چاول گیہوں باجرا یا پھر پکے ہوئے چاول بچ جو جاتے ہیں وہ ان کے لیے رکھ دیتی ہوں کیونکہ وہ پرندے ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں اور پانی رکھتی ہوں ایک کٹوری میں اور الگ الگ کٹوریوں میں اس طرح سے باجرے اور چاول کے گیہوں کے دانے رکھتی ہوں اور ہم سب کو وہ رکھنے چاہیے کیونکہ پرندے جو ہوتے ہیں وہ بے زبان ہوتے ہیں تو ان کو نا ضرورت ہوتی ہے مطلب وہ کوئی کام کاج تو کر نہیں سکتے تو وہ جو ہے ہم ایسے ہی مطلب لوگوں کی مدد کریں گے تبھی وہ کھانا کھا پاتے ہیں ٹھیک ہے بےزبان ہیں بےچارے نہ کچھ کام کر سکتے ہیں نہ ان کے وہ اس طرح سے جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں اچھی طرح سے ہم ہاتھوں سے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں وہ ایسے نہیں کر سکتے تو ان کے لیے سب کو مطلب پریم دکھانا چاہیے وہ بہت ہی وفادار ہوتے ہیں اگر ان کو ایک باری کھانا دوگے وہ پانی دوگے تو وہ آپ کو دعا دیں گے